گڈ آفٹر نون میم جی اچھا اچھا ہم نے تو پوری پریپریشن كرائی تھی اُن كی اچھا ٹھیک ہے تو ابھی اچھا اور ٹیوشن والی ٹیچر تو اُن كی یہی كہہ رہی تھیں كہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں وہ ہاں اچھا ہاں جی جی تو جی ٹھیک ہے میں چیک كروں گی اُن كی ڈائری خود ٹھیک ہے كلاس كلاس كیسی چل رہی ہے اُن كی اچھا تو كب آنا ہے مجھے اسكول ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائمنگ كیا رہے گی اوكے ٹھیک ہے اور اور سارے ٹیسٹ كیسے جا رہے ہیں اُن كے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ میم